हैलो नमस्ते कुन्न बोल्ला दा अच्छा ओह् केह् हाल ऐ गुप्ता साहब थुआढ़ा अस बी ठीक मड़ो भगवान दी किरपा एह् जेह्ड़ा तुिसेंगी घर दिक्खनै गी आक्खेआ हा दरअसल केह् गल्ल होई साढ़े घर जुड़ी गेआ ब्याह् ते ओह् थोह्ड़ा ओह्दे कन्नै होइया मुश्कल ते कोई गल्ल निं इंया अंऊ थोह्ड़ा होई आं फ्री ओह्दे चा ते फिर अंऊ आह्गा ओह्दे दिक्खन गी अच्छा सैट ते शैल ऐ फिर त्रैऽ कमरे लॉबी बाथरूम ते सारा किश ऐ अच्छा ते गड्डी लानै आह्ली जगह बी ऐ अच्छा ते रोड़ साईड ऐ घर ते तां मुश्कल ऐ तां अज्जकल सारे आक्खदे रोड़ साईड गै होना चाहिदा निक्का गै सैट ऐ ते त्रै कमरे न कोई ते पंदरां बीह् तगर दिक्खी लैगे पर स्यापा इयै पौना की रोड़ साईड निं ऐ तुस आक्खा दे इक्क बंदा ते ऐहा ओह् शर्मा साहब निं सेही तुसेंगी आं ओह् आक्खा दे हे घर लैना ते उनें बी सैट चाहिदा ते उनेंगी पुच्छो आं चलो में उनें ई ना पुच्छना हा पैह्लें ते तुसेंगी सनाना केह् आक्खदे ओह् की बड़े दिन पैह्लें आक्खेआ हा उनें मिगी देने ताहीं आं भी में सनाना तुसेंगी ठीक ऐ ठीक ऐ फिर